ہیلو کیا آپ زومیٹو سے بات کر رہے ہیں میں نے ابھی کچھ سمئے پہلے کھانا آڈر کیا تھا بہت سارا تو میرے گھر پہ مہمان آئے تھے میرے چاچا جی اور میری مامی جی تو ان کے لیے میں نے کھانا آڈر کیا تھا کسی وجہ سے ان کے طبیعت خراب ہو گئی اور وہ جلد ہی اپنے گھر واپس چلے گئے تو مجھے اپنا کھانا کم کروانا ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں میں نے دس روٹیاں و چکن کڑھائی چکن قورمہ ایک پیزا دال مکھنی رائیتہ یہ سب سامان منگایا تھا کھانے کا تو میری آپ سے رکویسٹ ہے اس کھانے کو کم کر دیا جائے مجھے دس روٹیوں کی جگہ تین روٹی بھیجی جائیں و ان سب سبزیوں کی جگہ صرف دو سبزیاں بھیجی جائیں رائیتہ اور دال مکھنی اور میں معافی چاہتی ہوں میں نے آپ کو پریشان کیا لے میرے دل سے معافی چاہتی ہوں میں اور ایم سوری اس بات کے لیے کہ میں نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا اوکے تھینک یو